سینٹرل دلی سینٹرل دلی میں کئی طرح کے کھانے ملتے ہیں کچھ کھانے ایسے ہیں جو پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں سینٹرل دلی میں پرانے زمانے کے کھانے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں جیسے کہ کباب مرچی رول بریانی ایسے ہی اور ساری چیزیں ہیں جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں ان سب چیزوں کو بنانے کے لیے ہمیں بہت سے سامان چاہیے ہوتے ہیں جیسے کباب بنانے کے لیے ہمیں بہت سے مسالے چاہیے ہوتے ہیں خوشبو ڈالنے کے لیے اس میں گرم مسالہ چاہیے ہوتا ہے چکن چاہیے ہوتا ہے ان سب کو ہم بھون کر کباب بنا سکتے ہیں اور بریانی بنانے کے لیے بھی ہمیں یخنی بنانی پڑتی ہے گرم مسالے ڈالنے پڑتے ہیں چکن کی ضرورت ہوتی ہے اور مین چیز چاول چاہیے ہوتے ہیں ایسے ہم بریانی بنا سکتے ہیں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں دلی میں یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں اور بھی سب سب لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو سب لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں آج کل کے دور میں تو ریسٹورنٹ بن گئے ہیں جہاں لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں جیسے فیسٹیول ریسٹورنٹ ذائقہ ریسٹورنٹ پاکیزہ ریسٹورنٹس اور بھی ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر لوگوں کوکھانا کھانا چاہیے اور کافی سارے لوگ یہاں پر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں